असां पाण में अठ साहेड़ियूं आहियूं ऐं पहिरें नंबर जी बस स्टॉप था बस पकिड़ींदा आहियूं उहा बस सठि सीट सठि सीटनि जी गाॾी आहे हुन में टे टे माण्हू हिकु पासे ॿ माण्हू ॿिए पासे विहंदा आहिनि ऐं ॿिन्हिनि पासा नंढो दरी आहे ऐं ॿ दरवाजा हिकु पासे लहण जो हिकु पासे चढ़ण जो दरवाजो आहे ऐं अॻितो ड्राइवर जेको गाॾी हलाईंदो आहे पोएं था कंडक्टर जेको टिकेट कटंदो आहे उहा टिकेट पुछंदो आहे तव्हांखे किथे वञणो आहे ओतिरा पैसा ॿुधाईंदो आहे ऐं उन्हनि खे असां टिकेट जा पैसा ॾेई टिकट वठंदा आहियूं ऐं सामान असांजो मथे बस ते चाढ़े रखंदो आहे ऐं जिते स्टॉप ईंदो आहे उते घंटी वॼाए घिंटी वॼाईंदो आहे उते माण्हू लहंदो आहे ऐं